इस्कूलनि में अनेक प्रकारनि जा विषय पढ़ाया वेंदा आहिनि जीअं त हिंदी गुजराती सिंधी अंग्रेजी संस्कृत हीअं अलॻि अलॻि विषय पढ़ाया वेंदा आहिनि ऐं इस्कूलनि में जेके मास्तर आहिनि उहे सुठा ई हूंदा आहिनि ऐं उन्हनि सां ॿार खे कोई बि नुक़सान कोन्हे छो त उहे पंहिंजे ॿारनि वांगुरु उन्हनि खे रखंदा आहिनि